हँ हम अपना गाममे सबमे जब जाइ छी कभी कभी हालाँकि दोसर जगह रहै छी हमरा सबके सरकारके द्वारा पुनर्वास भेटल अछि तऽ हम ओतहि रहै छी लेकिन जब भी कभी गाम जाइ छी तऽ हमरा सबके जे साथी हमरा सबके उमरके साथी रहल हुनकासब सब एक जगह बैठै छी आओर बैठैके साथ अपन गप गामक गपशप करै छी गाममे की भऽ रहल अछि अभी आओर कि कोइ चीज केहन चीजके आवश्यकता छै जाहिके गाममे आओर विकास हुअए तऽ हमरा सबके बैठै छी घरपर ही बैठै छी कतहु बैठैवला अस्थान तऽ नहि अइ कि कतौ जाऽ कऽ ओहि अस्थानपर जा कऽ बैठी आओर गपशप करी लेकिन घरपर ही बैठके गपशप करै छी कि किछु दिनके बाद बाढ़ आबैए तऽ बाढ़मे कोना अपना सबके नाव बनेबै कोना अपना सबके जीवनयापन करबै एहि मुद्दापर बात करै छी आओर जहाँ तक सवाल छै जब हमरा सबके गाममे ज्यादातर जानवरके पालल जाइ अछि तऽ एहि सबपर हम मुद्दापर हमरा सबके गप करै छी कि एकरा सबके केना एहिपर कोना काम अच्छासँ करल जाइ छै